ہیلو آپ ریسٹورینٹ نعمت خانہ سے بول رہے ہیں نا ہاں اچھا دیکھئے میں نے پچھلے ہفتے آپ کے یہاں سے بریانی آرڈر کی تھی اور نان آرڈر کیے تھے اور رس ملائی آرڈر کی تھی تو میں آپ کے یہاں سے پھر کچھ چیزیں منگانا چاہتی ہوں اس دفعہ مجھے نان تو نہیں چاہیے کیونکہ نان آتے آتے ٹھنڈے ہو گئے تھے اور ٹھنڈے نان کھانے میں کچھ مزہ نہیں آتا تو آپ پلیز میرے لیے ایک بریانی ایک بریانی میں کتنے لوگ کھا سکتے ہیں اچھا چار لوگ کھا سکتے ہیں جتنا آپ سرو کرتے ہیں تو دو بریانی کی ڈش دے دیجئے اور اس کے ساتھ مجھے آٹھ رس ملائی وہ بھی بھیج دیجئے اور دیکھیے پلیز بریانی میں ٹھیک سے بوٹیاں بھی ہونی چاہیے اور گر ٹھنڈی ہونی نہیں ہونی چاہیے جب تک آئے وہ ٹھنڈی نہ ہو جائے اور رس ملائی کو بھی اچھے سے پیک کر لیجئے گا اور پلیز وقت پہ آپ کے پاس میرا نمبر آ گیا ہے نا فون نمبر تو آ ہی گیا ہے اور پتا بھی آپ کو مل جائے گا آپ کے پاس ضرور فیڈ ہوگا وہ تو وہ بھیجوا دیجئے اور پلیز یہ کوئی لسٹ بھی بھیجوا دیجئے گا کہ اور کیا کیا آپ کی پوری لسٹ میرے پاس نہیں ہے کہ کیا کیا سامان بھیجتے ہیں آپ اور سنئے آپ کسی پارٹی کی بھی کیٹرنگ کرتے ہیں یا نہیں ہاں ڈیٹ از گوڈ تو یہ کریے کہ میری ایک پارٹی میں کر رہی ہوں اگلے مہینے تو اس میں تک میں سوچتی ہوں کہ چودہ تاریخ نہیں نہیں نہیں پندرہ تاریخ نیکسٹ منتھ کی یہ ہے نا اگست ہے ستمبر کی چودہ تاریخ کو میں اپنے گھر ایک پارٹی رکھ رہی ہوں تو میں اس کی ڈیٹیلس نا آپ کو بعد میں بتاؤں گی تھینک یو مگر میرا یہ آرڈر جلدی سے بھیجئے